क्या चीज का बीज खरीदना है हाँ मेरे पास है हाँ हो जाएगा सौ रूपया पचास रूपया डेढ़ सौ रूपया जैसे आप जैसा ब्री बीज तीन प्रकार का है जो बीज है सौ रूपया वाला एक सौ एगो डेढ़ सौ वाला है एगो पचास वाला है अब जो प्रकार का लीजिएगा वो प्रकार का मिल जाएगा हाँ बढ़िया बीज है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा फरेगा आप लीजिए एक बार देखिए हाँ बिहार में है हाँ वैशाली जिला वैशाली जिलाये पाटलिपुर क्षेत्र देखे हैं न

बोलिए न हाँ तो फिर वहीं पर आइए न ब्लॉक के बगल में हाँ हाँ दुकान ही पर हम मिल लेंगे आप बोलिएगा जहाँ पर वहाँ पर चाह के हम ले चलेंगे दुकान पर आपको हाँ हम कर लेंगे आप आइए पहले कहाँ पर आइएगा वो हमको बोलिएगा हम वहाँ पर से रिसीव कर लेंगे हाँ कर लेंगे हाँ लेते आइएगा जिनको जिनको लेना है आएँगे अपना देख लेंगे और ले लेंगे हाँ हो जाएगा सबका हाँ तो ठीक है आइए न उसी में देखेंगे जो होगा मिक्स विक्स हो जाएगा उसी में हाँ हाँ बी बीज बढ़िया मिलेगा आप आइए एक बेर देखिए लीजिए फिर ठीक है रख रहे हैं